हमसब पैदल यात्रा बोलबम जाइ छलहुॅं जाहिमे हम बच्चे छलहुॅं जाहिमे हमर सब परिवार हमसब जाय छलहुॅं बोलबम बोलबम जाइ छलहुॅं जाहिमे हम बिछैरि गेलहुॅं पैदल यात्रा चलौ जाहिमे हम भटैकि गेलहुॅं भेट गेलहुॅं हम हरा गेलहुॅं कतऽ कतऽ चलि गेलहुॅं पता नहि सब हमरा सब पूछैया बच्चा कतऽ चलि गेलहुॅं बच्चा कतऽ चलि गेलहुॅं हमरा सब पुछलक की नाम बौआ पप्पाके नाम की छी अहाँके मम्मीके नाम की छी हम छलहुॅं बच्चा हमरा डर लागै छलए से कतऽ कतऽ हम भटैक गेलहुॅं अनेक तरहके लोकसब हमरा पूछै छलए से बौआ केना हरा गेलहुॅं बौआ कतऽ गेल छलहुॅं बौआ कतऽ गेल छलहुॅं हम कहै छलियै से बोलबम जाइ छलहुॅं बोलबम बोलबम जाइ छलहुॅं जाहिमे हमसभ परिवारके सङ्ग जाइ छलहुॅं घुमै लए हम बिछैर गेलहुॅं सब आदमी पैदल यात्रा जाइ छलहुॅं बोलबम बाबाके दर्शन करय लए जाहिमे हम बिछैर गेलहुॅं ट्रेन से उतरलहुॅं हम कतऽ चलि गेलहुॅं पता नहि सब हमरा ढूढ़ैत हमसबके ढूढ़ैत कोनो खबर कोनो नहि कान कान कोनो खबर तबर नहि मामी पप्पा ताकैत हमरा हम माँ पापाके ताकैत कतौ हम हरा गेलहुॅं कतौ नहि हरा गेलहुॅं हम एहिमे हमरा कोन गाँव चलि गेलहुॅं कोन नहि गाम गेलहुॅं पता नहि सभ हमरा से सभ हमरा सभ पुछै छलए ई बच्चा कतऽ से अयलै ई बच्चा कतऽ से नहि अयलै कि कतौ काज छी एकर कोन गाँव छै ओकर कतऽ पोस्ट छै ओकर कतऽ थाना छै ओकर कतऽ जिला छै कोन गाँवसँ आयल छै हम बच्चा छलहुॅं खूब सभके देख कऽ खूब कऽनै छलहुॅं खूब कऽनै छलहुॅं सबके देख देखके अनचिन्हार लागै छलै तकर बाद हमरा सब एक आदमी मिललाह हमरा सब पुछलक बौआ की नाम छी तऽ हम अपन नाम कहलहुॅं पप्पाके नाम पुछलक तऽ पप्पाके नाम कहलियनि मम्मीके नाम पुछलक तऽ मम्मीके नाम कहलियै तऽ हमरा कहलक घर कतौ छी तऽ हम घर बतेलहुॅं तऽ ओ आदमी हमरा घर तक लऽ लऽ गेल घर तक लऽ गेल घर तक लऽ गेल हमर मम्मी पापा बोलेबमे छलै कहलकै से अहाँके बौआ घर पर अछि घर पर आबि गेल अहाँके बौआ मिल सकैत छी बौआ से अहाँ तऽ मम्मी पपाके कॉल गेलै मम्मी पपा बाबाके दर्शन के बोल बोलबम से आबि कऽ हमरा सबसे मिलला हमरा से हुनका हुनका धन्यवाद देलखिन से हमर बेटाके तऽ हरा गेल छलए हमसब बोलबम गेल छलहुॅं बिछैरि गेल छलहुॅं हमर बेटा एतऽ छूटि गेल छलए हमसब कतऽ अहाँ भटकै छलहुॅं बेटा दुआरे कतऽ कतऽ ने भटकलहुॅं हमर बेटा कतऽ छुटि गेल छलए अहाँ नीक इन्सान छी मतलब अहाँ बता देलहुॅं समय बेटा कतऽ छै तऽ छै अहाँ घर पर पहुँचा देलियै बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया धन्यवाद हमरा कहला आओर ओ आदमी जे भगवान स्वरूप बनि कऽ हमरा छोड़ै लए आएल छलए किएकि हम पैदल यात्रा बोलबम जाइ छलहुॅं बोलबम यात्रा जाइ छलौ जइमे हम बिछैर गेलौ